अॼु बि उहे ॻाल्हियूं यादि ईंदियूं आहिनि असांजे बचपन जूं त ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे असां कीअं नंढे हूंदे रांदियूं खेॾंदा हुआसीं ऐं केतिरो असां मतिलबु घूमंदा बि हुआसीं साइक्लियूं हलाईंदा हुआसीं ॾाढो यादि ईंदो आहे अॼु बि त असां मतिलबु हाणे बि करे सघंदा आहियूं अॼु बि उहे जम्पिंग करण नोड़ीअ सां रांदि खेॾण अॼु बि ठीकरीअ सां रांदि खेॾण असां अॼु बि करे सघंदा आहियूं कंदा आहियूं याद ईंदी आहे ॾाढी पहिरों जी कि हुन इस्कूल कीअं वेंदा हुआसीं सभु साहेड़ियूं पाण में मिली इस्कूल वेंदा हुआसीं ऐं केॾो न असां में पाण में मतिलबु प्रेम हूंदो हुओ मूंखे ॾाढो यादि ईंदो आहे हुन बचपन जो हलणु खेॾणु खाइणु पीअणु सभु कुझु सुठे नमूने असां केॾो न पंहिंजे बंदिश में रहंदा हुआसीं कि कीअं हुन वक़्ति वॾनि जो चयो मञण जाम कुझु यादि ईंदो आहे असांखे ऐं हाणे बि असां हुनजो मज़ो वठी रहियां आहियूं कि घुमण बि इअं वेंदा आहियूं साहेड़ियूं गॾिजी करे त तंहिं वक़्तु जंहिं वक़्तु साहेड़ियूं हिन वक़्त बि घुमण वञूं था त बचपन जी साहेड़ियुनि जी यादि अची वेंदी आहे त उहे कीअं साहेड़ियूं हूंदियूं हुयूं उन्हनि जा नाला सभु कुझु याद आहे त हुन उन्हनि यादिनि में वञण जो मज़ो ई अलॻि आहे ऐं हाणे बि असां सुठो मज़ो वठी रहियां आहियूं पंहिंजनि साहेड़ियुनि सां पंहिंजनि घर वारनि सां ऐं अॼु बि असां जॾहिं पंधु कंदा आहियूं त बचपन जे पंधु जी यादि ईंदी आहे त ॾाढो ही सुठो लॻंदो आहे वणे पियो थो ॾाढो